रधिणे में सुबुह जी शुरूआत चांहि खां थींदी आहे बासणनि जी सुबुह जी चांहि ठहींदी आहे वरी छाड़ी सां टेकिजंदी छाड़ीअ सां छाड़ बि तंहिं खां पोइ कोप प्लेटुनि में विझ बि पीअण जे लाइ चांहि पीअण खां पोइ वरी नास्तो जेको आहे सो नास्ते लाइ तई खपंदी आहे पोया ठाहिण लाइ तओ खपंदो आहे कोकीअ लाइ सुबुह जो नास्ते लाइ प्लेटूं चमिच ॾहीअ लाइ कटोरियूं खपंदियूं आहिनि ॿियो ॾींहं जी वरी रोटीअ मां कुकर खपंदो आहे जंहिं में सुबुह जो ॾींहं बिह जी भाॼी ठाहे सघिजे भाॼी चकिलो वेलण तई खपंदी आहे भुॻी भाॼीअ लाइ ऐं अटो ॻोहिण लाइ थाल्ह खपंदो आहे थाल्ह ऐं ॿिया वटियूं चमिचा गिलास ॾ ॾही खाइण लाइ वटियूं इहो छाछ पीअण लाइ गिलास ऐं सिपरियूं खपंदियूं आहिनि चांवर रधण लाइ चांवर रधे सघनि जंहिं में ॿियूं बि घणेई शयूं हिन जेके चमिचा आहिनि जेके रोटी खाइण लाइ मटि पाणी भरण लाइ मोरियो पाणी भरण लाइ बाल्टियूं खपे बोतल पाणीअ लाइ खपंदी आहे इहो त नंढा वॾा गरमु दॿा रोटीअ जे लाइ खपंदा आहिनि दॿा चाव दालि लाइ चांवरनि जे लाइ सामान रखणु जे लाइ खपंदा आहिनि चङा ई दॿा खपंदा आहिनि ॿियूं बि टांकियूं खपंदियूं आहिनि छिको बासणनि जो रखणु लाइ खपंदो आहे ॿीं बि घणियूं